हलो मां तव्हां मां तव्हां जे ॿार जी टीचर आहियां मां तव्हां खे हिन करे फ़ोन कयो आहे त तव्हां जो ॿारु चङी तरह होमवर्क नथो करे अचे ऐं कापियूं बि हुन जूं अणपूरियूं आहिनि थियल न आहिनि ऐं कैंस विषय में कमज़ोर आहे त मां हुनखे चाहियां थी त उहो पंहिंजे स्कूल टाइम खां पोइ चालीह मिंट विहारियां ऐं उनखे ॿियनि ॿारनि वाङुरु अॻिते वधायां पोइ ॿियनि ॿारनि सां थोरो खुलो ॻाल्हाए करे सुठे नमूने मार्कूं खणी करे पास थिए ऐं इहो असां इहो तव्हां असांखे हिकु क़िस्म जी हेल्प कयो त ॿारु असां वटि वधीक टाइम वेह त हुन खे थोरो घर में प्यार सां सम्झाईंदा त चङी तरह पढ़े ऐं टीचर जो चयो मञे

न सॉरी या सुठी न न बस जो सहूलियत कान्हे महिरबानी करे तव्हां पंहिंजे ॿार खे पाण वठणु अचिजो ऐं तव्हां खे असां ॿारु होॾीमहिल तव्हां जी हथ में ॾींदासीं जेको तव्हां पंहिंजे रिस्पोंस्बिलिटी ते वठी वेंदा हा तव्हां हुनखे होमवर्क कराओ मां फॉवर्ड कंदमि हुन लाइ तयारु आयां मां सुठी ॻाल्हि आहे मूंखे काई ॻाल्हि ॿारु अॻिते वधे असांजी कोशिश इहा ई आहे त ॿारु सुठे नमूने पढ़े अॻिते वधे ऐं असांजे ॿार जो नालो थिए स्कूल जो नालो थिए सुठे नमूने पढ़े मां तव्हां खे रोज़ु वॉट्सएप ते फॉवर्ड कंदमि त हेतिरो ॿार खे मां हॉमवर्क

शुक्रिया शुक शुक्रिया